ڈاک ٹکٹ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سی صدی میں کون سے سال میں کون سے پرائم منسٹر تھے یا پھر وہ کون سی کنٹری کا ہے یا پھر وہ وہ اس وہ ٹکٹس کے بارے میں جیسے کہ ایک روپیے والا ٹکٹ ہوتا ہے اس میں اور دو روپیے والا ٹکٹ بھی ہوتا ہے اور پانچ روپے والا ٹکٹ بھی ہوتا ہے تو اس کے بارے میں مجھے تو بس اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ ٹکٹ لگاتے ہیں اور نو نمبر ڈاک خانے میں ڈال دیتے ہیں